अरे हाँ भाई आभिषेक वो दिन में याद किया है अरे बहुत दिन में याद कर लिए थे मैं आज क्या बात है वैसे ही ओर कैसा क्या चल रहा है काम धंधा आया है

अरे वहाँ का तो काम मेरे को भी मिला है वो अरे मेरे को वही वो अपना वाला डेकोरैशन वाला मिला बढ़िया अरे पैसे वेसे की तो आर वो मतलब पन्द्रह हजार की बोल रहा था मेरे को वो बात तो सही है पर वो क्या है कम हो जाता है न पन्द्रह हजार रुपये में कहाँ मिलेगा मेरे को नहीं भाई उतने पर मेरा में पेमेंट ले लेंगे अब मेरे को कम से कम आठ दस बंदे लगेंगे वहाँ पर मेरे को कम से कम लगेंगे

नहीं पेमेंट पूरा हो जाएगा दो तीन बंदे रहेगें मेरे पास में पान छः पान छः बंदे लाना पड़ेगा तो मेरे को मतलब इसलिए उसको बोल दूंगा भाई थोड़ा हाँ वो उसका क्या हो रहा है सहेली के मतलब उ शादी बला बताए थे बोलने हाऊ ठीक है